ॾह हज़ार ॿ सौ वीह हज़ार हिकु सौ उणिवीह हज़ार अठ सौ चालीह हज़ार चारि सौ पंजुटीह हज़ार सत सौ